ستاروں کے بہت سارے افسانے ہیں بہت سارے نام ہیں کسی کا لیو کسی کا اسکارپن کسی کا کاربن کسی کا ایجز بہت سارے نام ہیں ہر ایک کی کہانی الگ ہے اور الیکٹریکل انجینئر کمپیوٹر سائنس داں کسی نہ کسی ستارے سے منسلک ہے کسی نہ کسی تعلق سے منسلک ہے اور انسان کا تعلق بھی ایک حد تک کسی نہ کسی ستارے سے گردش کرتا تھا اور دھاگا اس کا کسی نہ کسی سے جڑا ہوا تھا اور اب بھی کسی نہ کسی تعلق سے حرکت کرتا ہے اور ہر کسی کا کسی نہ کسی سے تعلق رہتا ہے